हेल' आदा आं आदानि दुखाननिफ्राय सिगां दुइ बोसोर बोसोर सिगाङाव मोनसे इलिकट्रिक केटेल बायदोंमोन हिटार बे दासिमबो माथो मोजाङानो दङ जोबोथ मोजांमोन बे प्रडाक्टआ आं बेखौ दुइ बोसोर बाहायनायनि उनावबो दासिमबो जेबो गाज्रि अब'स्था सौफैयाखै मोजाङैनो मोजां सोलिगासिनो दैफोराबो मोजाङै गुदुं जायो एबा आङो बे बेजोंनो मेगि बिदिनो माबा माबि दावदै दै फुदुंनानै फुदुंगासिनो बा सोलिगासिनो दासिमबो बे प्रडाक्टया मोजाङैनो दङ दा बाहाय जायो बेनि थाखाय आं आदाखौ थेंकिउ होन्नो सानो मोजां प्रडाक्ट सेल खालामनायनि थाखाय